मिकी रुट्टी बनाना बड़ा शैल लगदा जेल्लै आ'ऊं मेरे कोल टैम होंदा बेल्ला टैम आ'ऊं तैल्लू किश न किश बनांदी रौह्नी आं जियां दो दिन पैह्ले मेरी भैनू दा जनमदिन हा ते उस दिन घरै दी रुट्टी बनाने दा ठेका में गै लेई लैता में इक साइड गैस उप्पर इक चुल्ले उप्पर चौल धोइयै चाढ़े इक साइड चाढ़ी पूड़ियें दा आटा लाया तेल बी गर्म होई गेआ इक साइड मेरे जेह्ड़े चौल हे ओह् गली गे दुई साइड मेरियां पूड़ियां बी त्यार होई गेइयां फ्ही में जेह्ड़ी मेरी खीर ही ओह्दे च दुद्ध पाया ते खीर बनी दुई साइड में केह् कीता सब्जी चाढ़ी ओड़ी सब्जी चाढ़ने तड़का तुड़का लाया ते एह् फ्ही में इक साइड दाल चाढ़ी ओड़ी दाल चाढ़ी ओड़ी स्हाड़ै घर बड़े सारे लोक आए दे हे ते में चौल बनाए दाल बनाई खीर बनाई ते पकोड़े बनाए ते चाह् बी बनाई ते फ्ही जेह्के मी इ'नेंगी बनाने आस्तै घट्ट शा घट्ट इक घैंटा लग्गेआ इक साइड में मतलब सारा कम्म में बड़लै गै करी ओड़ेआ हा ते मिकी कोई ज्यादा टैम नी लग्गेआ सब्जियां में बड़लै गै कट्टियै रक्खी ओडियां हियां टमाटर प्याज पैह्ले गै कट्टियै रक्खी ओडे़ हे ते इस आस्तै मेरा टैम बड़ा ज्यादा बची गेआ